हैलो मीशो मां तव्हांजो ग्राहक राज ॻाल्हायां थो मां पंदरहां ॾींहं अॻु हिकु हैडफोन जो ऑडरु ॾिनो हुयो जंहिंजी डिलेवरी चार ॾींहं अॻु थी आहे ऐं मुंहिंजी प्रोडक्ट आईडी नंबर आहे ॿुड़ी इकु चार छह हुन जी डिलेवरी त थी वई आहे बरोबरु पर उहो प्रोडक्ट त हिकदमि सही न निकितो आहे मां घुरायो त सोनी कंपनी जो हुयो इहो आयो हिकदमि मोॻो चाइना जो आहे उन जे में इकदमि हले ई नथो सफ़ा कंहिं महिल इकु साइडां आवाज़ु ॾे थो हिकु साइडां नथो ॾे ऐं छह छह घंटा चार्जिंग ते रखां तो उन खां पोइ बि ख़ाली कलाकु ॾेढि मस हले थो पियो उन में इकु इहो बि फोल्ट आहे मां जंहिंमहिल लॻायां थो त मूंखे मथे में सूरु थो थिए हुन सां मूंखे ॿोड़ी थी वई आहे मथे ते ऐं मुने हुन ॾींहुं मुंहिंजी ज़ाल खे ॾिनो ॿुधण लाइ हुन जो त इकु साइडां हलेसि पियो थो उहो बि बंदि थी वियो स्मागी ई हली वियो हिकदमि हाणे ॿुधायो मां छा कयां तव्हां इन जी डिलेवरी बि वापसि नथां खणो पिया मां तव्हांजी कंपलेन कयांव थो पियो तव्हां मूंखे प्रोडक्ट हिकदमि मोॻो पाण वांगुरु ॾिनो अथव